अॼुकल्ह रास्ता हेॾा सोड़ा आहिनि ऐं सभिनी खे हेॾी वॾी वॾी गाॾियूं हिननि जे करे जाम भीड़ थी थिए ऐं हिते न ट्रेफिक सिग्नल जो अतो पतो आहे न कुझु अतो पतो आहे जिथे माण्हुनि खे पंद्रहनि मिन्टनि में पहुचणो आहे हुनखे हुते अधु मुनो कलाक थो लॻे पहुचण में माण्हू वञे केॾे मां स्कूल वेंदो हुअमि पहिरियों बस ईंदी हुई वठणु चवंदी हुई ईंदी साढी छह बजे उह साढी छह जा पोणा सत सतनि में ॾह मिन्ट ईंदी हुई पोइ जंहिं महिल वापसि वञ मूंखे जिते सवा सते पहुचणो आहे बस खे सवा सते पहुचाइणो हिन भीड़ जे चकर में साढी सत थींदा हुआ ॿीं ॻाल्हि जेको महिल हितां खां होॾे वेंदो आहे इंडिया मां ॿाहिरि वेंदो आहे या समुझो रतनागिरी मां अम्बु अचनि हेॾे असांजे वटि बोम्बे में त हुन विच में जेकी ट्रक थी अचे हेॾी भीड़ में थी अचे या छा थी अचे त हेॾो मथे तपंदसि सिजु आहे हुन सिज जे चकर में जेके हेॾे ट्रक बीठी आहे ट्रेफिक में सफ़ा अम्बु ख़राबु थी वेंदा आहिनि हुननि में ॿिनिनि जो नुक़सानु आहे जेको माल ॾे थो जेको माल वठे थो हू केॾे वञनि ख़ाली इहे ॻाल्हि नाहे इहे पैसा घणा वठंदा आहिनि ट्रक वारा अॼुकल्ह हेॾो नीड में आहे हेॾी ज़रूरत आहिनि पोइ बि हेॾा पैसा वठंदा आहिनि जिथे हुननि खे समुझो हिकु मिसाल सौ रुपया वठिणा आहिनि त हुते चारि सौ रुपया था वठनि इहा ॻाल्हि सही न आहे हुन खां हुननि खे ख़बर आहे असांखे ज़रूरत आहे ऐं पेट्रोल पेट्रोल जा घाणा घणो अघु वधि वियो आहे सौ ॾह रुपया हिकु लीटर थो वञे कहिड़े ज़माने में चालीह रुपया हलंदो हुओ हाणे सौ ॾह रुपया ख़ाली पेट्रोल न नालो त पेट्रोल जो थी वियो आहे सी एन जी बि हेॾी महांगी थी वेइ आहे सी एन जी घणे आहे हाणे नवे रुपया डीज़ल सौ रुपया माण्हू वञे किथे जाम रोड बि सोड़ा आहिनि ऐं अॻरि हिनखे ठाहिणो आहे रोड त रोड तोड़े वेई था रहनि पोइ महीना महीना ॿ ॿ महीना गुम था थी वञनि मजूर टाइम ते अचनि नथा अची करे ठाहिनि बराबरि सां जेको कमु ॾह ॾींहंनि में थींदो हुननि खे महीनो महीनो थो लगे ॿ ॿ महीना था लॻनि ऐं जेको जेतरो जिते सिमेंट यूज़ करिणो आहे हुते उह डाम्बर था कनि अलाए छाहे हिननि जो छा थींदो